टैकनॉलजी दी गल्ल चला दी ऐ ते ओह्दे बिच्च साढ़े तुसी इ'यां लाई लैओ जियां साढ़े पैह्ले पराने बजुर्ग होंदे हे ते अपने तिन्न चार बंदे चार बंदे पंज बंदे बेहिये ते अपना गप्पां मारियै टाइम पास करदे अज्जकल ते फिर ओह्दे बाद च आई गेआ अखबार दा जमान्ना मतलब इक बंदे जां दो बंदे आखबार पकड़ियै अपने बैठे रेह् पढ़दे रेह् अखबार दे बाद च आई गेआ अपनै रेडुआ रेडुऐ बिच्च खबरां सुनी लैनियां लोकें होर प्रोग्राम सुनी लैने लोकें टाइम पास करी लैग्गे ते फिर ओह्दे बाद च टी वी शिवी चली पे टी वी जैदा चले जदूं रमायण महाभारत एह्दे बाद च गै जैदा टी वी मश्हूर होए नेईं ते पैहलें कुतै पूरा ग्रांऽ इक टी वी होंदा हा उत्थें चली जंदे हे बच्चे बुच्चे फिल्म दिक्खन सारे कट्ठे होइयै दिक्खने ते फिर जिसलै रमायण शुरू होई ते फिर लोकें टी वी लाने शुरू कीते महाभारत जिसलै लग्गेआ ते फिर जैदा टी वी दा गै जमान्ना आई गेआ फिर घर घर टी वी होई अज्जकल ते टी वी शड्डियै फिर ओह्दे बाद च आई गेआ जमान्ना मोबाइल दा स्मार्टफोन आई गे स्मार्टफोन कन्नै एह् ऐ के एह्दे बिच्च गै सार कुछ आई जंदा पैह्लें चिट्ठी खत्त लिखदे हे लोग अज्जकल ओह् बी खत्म होई गेआ एह् टैकनॉलजी ते है ऐ कि हर बंदे दी जेब च फोन होंदा ऐ जित्थें मर्जी मतलब सारे बंदे गै कोल गै होंदे जिसलै मर्जी जेह्दे कन्नै कोई गल्ल करी लै ते स्मार्टफोन कन्नै